किसानी जो है हम आपको खेत के बारे में जो है किसान जैसे हमारे खेती तैयार करता है खेत के तो जोत बो के ही तैयार करता है बैंक से लोन भी ले लेता है किसान किसान बैंक के लोन खेती के सहारे पे ले लेता है कि हमारे खेत में पैदा होगा हम बेचेंगे और लोन को जो है अदा कर देंगे जो है अदद कोई आपदा आ गई जैसे सूखा पड़ गया बारिश तेज हो गई सड़ गया सूखा आ गया तो सूख गया कोई भी आपदा आ गई जो है तो हम भर नहीं पाए हम भर नहीं पाए हमारी खेती नष्ट हो गई तो तो हम किसान किसान भाई जो है अपना आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि हम उस कारण कि कर लेते हैं कि हमारी खेती जो है नष्ट हो जाती है हम उसमें अफसोस में कर लेते हैं हम कोई खेती कर नहीं पाते हैं इसकी वजह से हम दूसरे को दूसरे को कैसे ही कर पाएं और अपने किसान हमारे किसानी में ही यही है कि हम खेत को अच्छी तरह से जोते बोते हैं अच्छी तरह से उसको पानी डालते हैं धान का खेती हुआ तो अच्छी तरह से पहले को बीज को डालते हैं खेत को तैयार करके बीज को डाला बीज को डाला बीज अंकुर ऊपर आया तो उसमें दवा डाला दवा डाल के सब कुछ तैयार किया जिसके बाद खेत में जब पानी भर दिया पानी भर के बीज तैयार हो गया तो उसको बिगड़ उखाड़ के खेत में लगवा दिए खेत में लगवाने के बाद जब बारिश नहीं हुआ तो बारिश नहीं हुआ तो फसल सूखने लगा हमारा जब फसल सूखने लगा तो हम चिंतित में पड़ गए और फसल नष्ट हो गई सूखा पड़ गया तो फसल एकदम नष्ट हो गई फसल नष्ट हो गई तो हम जो कर्ज लिए हैं कर्ज को भर नहीं पाए तो इसीलिए हम किसान लोग जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी फसल से भी नुकसान हुआ इधर जो है हम भर नहीं पाए जो भरपाई चुका नहीं पाए जो सरकार से कर्ज लिए उसको हम चुका नहीं पाए इसके वजह से हम जो है परेशान हो जाते हैं किसा जैसे गेहूँ का खेत हुआ गेहूँ का खेत हुआ तो भर दिए गेहूँ में जो है बो दिए गेहूँ गेहूँ के कि अच्छी जोताई कर दिए बोआई करके बो दिए तेज कोहरा पड़ा तेज कोहरा पड़ा जो है बाली आई जो बाली नष्ट हो गई और जो खेत में अच्छा ऐसा लगा कि कि हमारे खेत फसल तैयार हो गई आंधी आ गई तेज और गिर गया फसल फसल गिर गया तो हमारा नष्ट हो गया जब नष्ट हो गया तो हम और टेंशन में बढ़ गए कि हम किसान भाई जिससे लिए हैं कर्ज लिए हैं बैंक का लोन लिए हैं और को सरकार का कैसे कर्ज लूँ निभाएँगे जिसके वजह से हम जो है उसको जो है नहीं भर पाते नहीं भर पाते तो आत्महत्या कर कर लेते हैं टेंशन बढ़ जाता है इसके वजह से हम